आं सासे बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोन्नाय बर' फिसा आं बर' माहारिखौ जोबोद मोजां मोनो आंनि जोनोमगिरियानो बर' बिमा बेखायनो आं बर'नि काल्सारफोरखौबो मोजां मोनो मोसानाय दामनाय देनाय बैसागो मोसानाय बेफोरखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो रंजाफादोंमोन मोसानाय सोलोंनानै गामि गामि मागियोमोन बैसागो समाव बैसागोनि मोसानायफ्रालाय बेनोसै बागुरुमबा बर' हारिनि आरनाइ फालि लानानै खाम जथा सिफुं गासैबो जथा जाबख्रिं बेफोरखौ लानानै जों बर' हारिनि रावै बागुरुमबा मोसायोमोन गामि गामि न'खर न'खर ओरैनो गरसे गरनै रंजानायनि माबायाव जे जाय जि हरो अननानै बेखौ जों रायजो नाङैनो गामि नाङैनो रंजानानै खौसेयै गोसोआव गोजोन लाबोयोमोन जोंनि गाननाय जोमनाय गामसा आरनाइ फालि न' बां लुनाय जोंहा हुदा दंखायो बर'नि आगोलनि दिनाव जों न'खौ थोरि हानानै न' लुयोमोन सावरि जमा जमा सावरि बादालि जानानै न'फोरखौ खौसेयै थिखाङो आरो बेजोंनो लोगोसे जों जानाय लोंनायबो लाफायो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि माबाफ्राथ' बेनोसै बर'आ अनला ओंख्रिखौ मोजां मोनो अनला जानो अनलाजों दाउजों सोबनिख्रुइ साबसिन जायो सबाइ खारै लोगोसे नाहा मैया थांनायाव आरो जेखाइ खबाइ लानानै जमा जमायै नाहा मैया थांनानै फैयो गुरहैयो रंजायो लोगोसे बिनिफ्राय आरो हाल एवनाय माइ गायनायावबो खौसेयो ज'मा ज'मा सावरि जालायो बर'नि हारिया गोजोनथाव बेफोरनो जोंनि काल्सारा बेफोरनि अनगायैबो गोबां दंबावो बर'फोरनि आसार खान्थि बे आसार खान्थिजोंनो जों सिनायथि होयो बर' हारिया जेरै हालेवनाय माइ गायनाय बायदिसिना रंजानाय बर'आ बैसागो समाव गेदेर उन्दै मान सनमान लायो आरनाइ फालि होनानै गेदेरखौ मान होयो बेजों लोगोसेनो बिमा बिफा बिदा फंबाइ अनलायनायखौ खौसेयै बै गोरोबनाय देखायो बैसागो बोथोरखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिया गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनावबो इन्दि दंफां फिसिनानै इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि खुन्दुं दिहुनो बेजोंनो गावबागाव साल गान्दैयाव खुन्दुं दिहुननानै साल गान्दैयाव दायो इन्दि खुन्दुं इन्दि सि बेनो जाबाय बर'नि नेरसोन गुबै दानाय लुनायनि थांखि गोदोनिफ्रायनो बेयो दं दासिमबो सोलिगासिनो दं बेजों लोगोसेनो जों बर' माहारिया जौगानाय बादि सानो दानाय लुनायनि थाखायनो हारिनि हारिमुखौ लाखिनानै दं दासिमबो बेनि थाखाय जों दानाय लुनायखौबो बावनो हाया हिन्जाव माहारिया जोंनि बर' हिन्जाव माहारिया बे आसार खान्थिजोंनो दासिम सोलिगासिनो दं आथिखालाव आरो जौगानाय हिसाबै विभिं खुलिनानै दाथालफ्राव आलादायै दिहुननाय जाबाय सि जोमफोरखौ गोदोनियाथ' आखाइजोंसो दायोमोन माखुजों खुबैयै खुबैयै बेनिखायनो बारा एरामोन दानि आथिखालनि मुगायाव गोनोखोयारियाव आरो विंभिंजों गोबां सि दिहुननो हानाय जाबाय आगरा बिबार आगर बायदिसिना रोंखा राखा बर'नि हारिया बेनिखायनो बायदिसिना आगरजों रंगिना संगिना सि दानानै गाननाय जोमनाय बर'नि आइजोफ्रा समायना महर होनो हायो बेखायनो बर' माहारिखौ बावनो हाया आं दिनैसिमबो बर' जेरै बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोनदों बेबायदिनो बर' रावै एबा बर' हारियैनो थानो आं गोसो जायो